हमर गाँवमे जे छै बहुते गर्मी पड़ै छै एतऽ जे छै ने जानवर सब हमर जे गाय भैस यऽ ओकरा चरय लए जाइ जाइ छियनि रोडसँ जे छै ई लोक सभ पन्नी तन्नी खाय कऽ फेक देइ छइ आओर ऊ जे छै ओ खास कऽ हमर गाय भैस जे छै ओ बीमार पड़ि जाइ छै फेरो ओकरा ठीक करबै छी फेरु अथी एतेक गरमी पड़ै छै एतऽ गाँवमे कि घास तास सब सुखि जाइ छै तऽ एना हमर गाय खयतै की आ जँ तालाबमे जाइ छिअइ अपन गायके जे नहलाबै लए ओहि तालाबो गर्मीके कारण बहुते सुखि गेलै एहालाँकि जानवर जे छइ खाएमे अथी हमरा आरके जानवर जे छै घास तास जे खाइ छै ओ सुखि जाइ छै जे फेरो ओ भुखले रहैए छै फेरो हमरा आरके जाइ लए पड़ै छै नहर तहर पर घास कऽ चरबय ला गायके इसीलिए हमरा आरके जे छै बहुते तकलीफ भए रहल छै हमरा आरके बहुते तकलीफ छै गाँव सबमे घास तास एको रति नहि अथी घास तास एको रति नहि व्यवस्था अथी अच्छा छै तुरते घास सुखि जाइ छइ एतऽ एतऽ जे छइ तब बरसात जहिया होइ छै तहिया घास आबइ छै तहिया हमर आर के जे छइ गाय भैंसजे छैै पशू जे छै खाइ छइ एकदम खाइ छइ तऽओकर ई स्वास्थ्य सब ठीक रहै छै अतऽ सब छइ खाए पन्नी तन्नी सब फेक देइ छइ हमरा आरके गाय खाए लए छओ हालाँकि जब गाय खाय लेइ छइ तऽ ओकर तबियत खराब हो जाइ छै पेटमे अथी खराब भए जाइ छइ हमर आरके गाय खाए नइ सकइ छै कुछो खायके मन नहि करै छइ गायके पता नहि पेटमे खराबी भए गेल होतय तऽ चिकित्सककऽजाके ठीक करबय छी खर्चो भए जाइ छइ चिकित्सक सबमे तऽबहुते तकलीफ भए जाइ छइ हमरा आरके खर्चा बहुते भए जाइ छइ